तऽ ई तऽ सभके पता छी हमरालेल या सभके लेल शायद सभसँ पैघ ताकत तऽ ओकर परिवार होइ छै सभसँ पैघ ताकत आओर सभसँ आओर कभी कभी ई मतलब आओर सभसँ कमजोर भी कमजोरी भी होइ छै ओकर परिवार अहाँके साथ अगर परिवार हमेशा साथ अइ तऽ अहाँ अहाँके सभसँ मतलब अहाँ ताकतवर छी आओर अहाँके मतलब ओ मतलब की हम अप्पन शब्दमे केना कहू मतलब कि अहाँ सभसँ तागतवर छी अहाँके कोइ भी प्रॉब्लममे अहाँके फैमिली हमेशा आपके अहाँके साथ रहत लेकिन फैमिली अगर अहाँके फैमिली अहाँ साथ नहि तऽ अहाँके एतय कमजोर कियो नहि भऽ सकैए आओर शायद सभके लेल इएह छी तऽ अगर अगर अहाँ कोइ भी प्रॉब्लम छी अगर फैमिली साथ अइ सभ सपोर्टमे अइ या अकेले आओर मतलब साथमे तऽ कोइभी ताकतवर होइ छै जेनाकि अहाँ एक लकड़ी छै ओकरा तोड़बै तऽ ओ टूटि जायत लेकिन अहाँ सभकोइ जुटमे रहबै दस लकड़ी आओर एक साथ अहाँ तोड़यके कोशिश करबै तऽ अहाँ से नहि टूटत तेनाहिते फैमिली जे छै ओ अगर साथ नहि रहै छै सभ पूरा तऽ अहाँ सभसँ अहाँके सभसँ पैघ ताकत अइ अहाँकेँ ई रहैए जे मतलब हमर अगर हम किछु हमरा अतीत हमर पीछे हमर फैमिली अइ ओ हमर मतलब सपोर्ट करत आओर अगर अहाँके फैमिली नहि अहाँके साथ तैयो ओ सभस कमजोरी अइ जे कि सभके लेल कमजोरी होइ छै हमरो लेल आओर फैमिली नहि रहै छै तऽ अहाँके इएह लगैए जे करब से हमहीँ करब हमर पीछे कियो हमरा देखयवला नहि अइ तो फैमिली ई भऽ सकैए आओर शायद सभकेलेल ओकर फैमिली ही सभसँ बड़का ताकत होइ छै ओकर परिवार ही सभसँ बड़का ताकत होइ छै आओर ओकर परिवार ही सभसँ बड़का कमजोरी आओर अहाँ अहाँ यदि लोक कहै छै ने जे कमजोरीमे ई भऽ जाइ छै जे सभजगहसँ अहाँ जीत सकै छी लेकिन अपन परिवारके पास आके अहाँ हारि जाइ छै तऽ वही इएह कहल जाइ छै आओर अगर परिवार साथ दै तऽ अहाँ मतलब कहीँ हारि नहि सकै छी तऽ इएह बात हइ सभ तऽ फैमिली सभसँ ताकतवला ताकत फैमिलीसँ ही ताकत अबै छै आओर कभी कभी फैमिलीके कारण अहाँके कमजोर भी पड़ि सकै छी क्युँकी अहाँ समझि लैतियै कि इएह सभसँ हमर पैघ ताकत अइ आओर सभसँ कमजोरी भी अछि